عام نزلہ زکام کے علاج کے لیے میرے گاؤں میں مشہور کچھ گھریلو علاج ہلدی دودھ جوشاندہ کا کی کا کاڑھا پھر ادرک کی چائے یہ ساری چیزیں ہم گھریلو علاج کے طور پر استعمال کرتے ہیں زکام کے علاج کے لیے